में अपने स्कूल पढ़दी दी गल्ल सनान्नी जिसले में टैन्थ पढ़दी ही इक बारी जंदू मेरा ब्याह् होई गेदा में इक हांडी उत्थै ओहदे बिच लैता बड्डे अफसर आए दे हे उ'नें आखेआ रंगोली दा उ'नें कम्पीटीशन रक्खेआ आखन लगे रंगोली दा उत्सव बनाना असें होलियां अबा दियां हियां उ'नें आखेआ रंगोली बनाओ ते में बनाई मतलब उनेंगी मेरी मतलब चार पंज कुडियां होर बी ऐहियां उ'नें बी दिक्खेआ उ'नेंगी बड़ी पसंद आई ऐ ते उ'नें आखेआ कुस बच्चे बनाई दी ते फ्ही उ'नें आखेआ ते टीचर ने सनाया कि मैडम ने सनाया ऐ ओह् सनेहा कुमारी ने बनाई दी उ'नेंगी बड़ा पसंद आया उ'नें आखेआ

मिगी ओहदे बिच इनाम थ्होया फर्स्टडइगीेू़ आई अ'ऊं पैसे दिते उनें मिगी और बी इक फ्ही कुतै इयां कुतै ब्याह बिच जां उत्थै उ'नें आखेआ सजाबट करनी ओहदे बिच बी मिगी बडी शैल सजाबट कीती सारे पसंद आए उनें आखेआ बड़ी शैल करदी होंदी में ते ब्याह हा साढ़े मैंह्दी शैंहंदी लुआई ते और उनेंगी एह् बी बड़ी पसंद आई ते जि'यां आखदे ब्याह बिच त्रै शियार पांदे होंदा ओह् पाया ड्राइंग कीती ओहदे बिच में राधा कृष्ण दी मूर्ती बनाई में ओह् बड़ी पसंद आई और में कुतै बी अगर कुछ इयां ताम शाम होंदी ऐ गनेश दी मूर्ती होई और बनाई मतलब उ'''नें गी ओह् बी बड़ी पसंद आई और इ'यां राम जी होई गे जि'यां सिता जी होई गेइयां उं'दी मूर्ती बनाई उनेंगी ओह् बी बड़ी पसंद आई और मिकी ओहदे बिच बी बड़े प्राइज थ्होऐ में बड़ा इनाम कमाया और जि'यां हून अपने मम्मा पापा दी मूर्ती बनाई इ'यां मतलब अपने मम्मा पापा दी इ'यां घार रक्खी दी होंदी सालगिरा ही ओह् बनाई रखाई उ'नें ई ओह् गिफ्ट कीती ओह् उ'नें और मतलब घरे आहले बड़े खुश ऐ कि साढ़ी कुड़ी ने इक मूर्ती बनाई दी ते ओर बी मतलब और बी बड़ा कुछ बनाया में जि'यां कुछ और बी बडे टाइप दियां मूर्तियां होदिंया जि'यां पार्बती होई गेइया पार्बती दी मूर्ती बनाई ओह्बी बडी शैल बनी और शिवजी भगवान जी उं'दी मूर्ती बनाई मे ओ बी बड़ी शैल बनाई में इक बारी ते में उत्थै उधमपुर गेदी उत्थै कोई बना दा उत्थै ़ी ज्यादा में दिक्खी उ'नें घर में ट्राई कीती इक बारी चज सिक्खी दो तिन हांडी नेईं बनी ओहदे बाद बनी फ्ही में बनाना स्टाट करी ओड़ी शिवजी दी मूर्ती गै स्हेई बनी मतलब सारे मूर्तियां बनाना शुरु करी दिती बडी शैल बनियां और और बी बड़ा कुछ इयां औऱ बी कुतै जाना होऐ इयां और बी कुछ कुछ बनाना सिक्खी ओड़ेआ फिर ड्रांइग करदी रेही मतलब इक बारी आखेआ कि तू फलाबर बना फलाबर बनना स्हेई बनया स्कूल पढदी ही ते उ'नें आखेआ फलावर बनाओ ऐ हे फुल आहली ड्रांइग बनाऔ ऐ है ड्रांइग कीती उनें गी ओह् बी बड़ी पसंद आई